हीटर जे छै एकटा एकर निगेटिव छै जे अपनेके ऑक्सिजन खतम कऽ दै छै एहि दुआरे एकरा बहुत देर जरेबाक नहि प्रयास करना चाही रूम अगर गरम भऽ जाय ओकरा बन्द कऽ दै के चाही